हलो रॉयल होटल मां लता रोहिरा थी ॻाल्हायां थोरी देरि अॻ में तव्हांखे मां ऑर्डरु ॾिनो हुओ ॾही वड़ा फुलका चांवर ऐं भींडियूं पटाटा पालक पनीर वाङणनि जो बरफ़ो भुॻा चांवर दाल फ्राई ऐं सन्ना पकोड़ा पंजाहु वड़ा पंजुवीह डबलूं ॿ ब्रेड जा पॉकेट ऐं ॿ भाॼियूं तंहिं करे मां माफ़ी थी चाहियां तव्हां मुंहिंजा थोरा महिमान हली विया आहिनि त ॾही वड़ा ऐं फुलका थोरा घटि करे छॾिजो हले